हमारे ज़िले में परोपकारीय सामुदायिक संगठन जैसे कि हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है एक ग्रामीण संगठन हमारे ग्राम सभा में क्या यह सभी ग्राम सभा में है जैसे कि ग्रामीण संगठन का मतलब यह है कि सामुदायिक संगठन की तरह ही है यह इसमें महिलाएँ जो है वह साप्ताहिक रूप से हर सप्ताह में दस रूपये जमा करती हैं जिसमें महिलओं को एक काम दिया गया है उसी महिला में से कोई एक महिला मुख्य होती है जो इस काम को देखती है जिसके पास यह चीज़ें जमा होती है और वह फिर बैंक में जमा किया जाता है वह पैसा इससे क्या होता है कि वह दस रूपये साप्ताहिक जमा करके और सरकार द्वारा यह एक मुहीम चलाई गई है जिसमें वह क्या करती हैं कि अपने दस रुपये जमा करती है और उसके बदले में सरकार उनको लोन देती है उनको उनके घर वालों को लोन देती है उनके नाम पर उनके वह दस रुपये जमा करने पर जैसे कि कोई भी काम पड़ता है किसी के घर में आप बताओगे या फिर उस समूह में पैसे आते हैं उस समूह के पैसे से उनका काम हो जाता है और इसका जो भी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लगता है वह एक पर्सेंट होता है यानी कि बैंक के रेट ऑफ़ इंटरेस्ट से बहुत कम होता है इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है लोगों के लिए भला होता है कि वे कर्ज़ा तो लेते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा व्याज नहीं देते हैं और आराम से आसानी से उसमें भर भी सकते हैं इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है आप थोड़ा थोड़ा करके जब तक चाहें वह भर सकते हैं यह ग्रामीण समूह संगठन का होता है उसके आलावा परोपकारी समुदाय संगठन जो है यह हमारे आस पास जौनपुर ज़िले में हैं जहाँ ऐसे कि कुछ आनाथालय है जहाँ पर बच्चों को रखा गया है आनाथ बच्चों को उनके लिए सुविधा दी गई है दी है कि उसमें उनके खाने पीने रहने तथा शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है पढ़ते लिखते भी हैं उसके आलावा हमारे ज़िले में वृधाश्रम भी है जहाँ पर लोग वृद्ध लोग रहते हैं उनके रहने खाने पीने तथा दिनचर्या की पूरा व्यवस्था किया गया है उसमें वे आराम से रहते हैं क्योंकि वृधाश्रम में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसका कोई नहीं होता हा तो उन लोगों को हम जाकर वहाँ पर देखते है वे उनकी सेवा जो है सरकार द्वारा कराई जाती है या फिर कोई एक फाउंडेशन होती है जो उसको रन करवाती है उसमें जो भी है ट्रस्ट द्वारा जो भी पैसे मिलते हैं उसके हिसाब से वे उस पर ख़र्च करते हैं और बाक़ी लोगों को सेवा करते है वृद्ध लोगों की और बहुत सारे दान भी मिलते हैं उनके नाम पर परोपकार के नाम पर दान भी दिया जाता है लोगों को जो भी यह फाउंडेसन रन कराता है उनको मिलता है और वे क्या करते हैं उन सभी पर ख़र्च करते हैं जैसे कि आनाथालय वृधाश्रम बहुत सारे संगठन होते हैं उस पर ख़र्च करते हैं और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे कि जो सामुदायिक संगठन होता है क्योंकि जभी मैंने बताया भी कि जो ग्रामीण समूह हैं उसमें जब किसी को क़र्ज़ लेना होता है तो वह डायरेक्ट बैंक में ना जाकर अपने समूह से ही क़र्ज़ ले सकता है उसका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बहुत कम होता है यानी व्याज बहुत कम लगता है यानी सौ रुपए पर एक रुपया लगता है इस हिसाब से वह क्या होता है कि उनके लिए सकारात्मक है कि कम व्याज में ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कोई टाइम लिमिट नहीं होती है उसमें आप धीरे धीरे करके जब तक चाहें तब तक भर सकते हैं उसमें